हाँ शास्त्रीय संगीत और समकालीन गाना गाना पसंद करते हैंं क्योंकि भारत में शास्त्रीय संगीत की बहुत ही प्रथा है भारतीय शास्त्रीय संगीत हमारा एक प्रधान गाना होता है इसमें शब्द होते हैंं इसमें हमारे भावार्थ नहीं इसमें हमारे भावार्थों को व्यक्त किया जाता है उसके द्वारा हमारा गाने में बहुत से भाव ऐसे होते हैंं जिनको गाना बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत ही कठिन होता है